हम बाबा धाम गेल छलहुँ हँ बाबा धाम गेलहुँ किछु आदमीके साथ गाँव घरके आदमीके साथ बहुत अच्छासँ हमसब देखलहुँ आओर अच्छा सँ अच्छा देखलहुँ आओर काँवर लऽ के गेलहुँ आओर काँवर लऽके सब कोइके देखलियनि जाइत हमहुँ गेलियै आओर काँवर लऽ के जल शंकर जी के डाललियनि बहुत अच्छासँ जल लऽ लेलखिन शंकर जी आओर जल लेलाके बाद हमसब घूमली फिरली आओरो जगह गइली जाके खूब बढ़िआँसँ दर्शन कइली दर्शन कऽके खूब बढ़िआँसँ ओने सँ लौटि गेली आओर गेली बाबा धाम फेर बाबा धामसँ हमसब ट्रेन पकड़िके अपना घर आ गेलहुँ आओर बहुत अच्छा लागल अइसन बात नहि छै की नहि लागल अच्छा अच्छा लागल यएह बात छै पैल परिवार लोग भी गेल नहि छै मगर परिवार लोग बच्चा सब गेल छै बच्चा सब गेलै एलै साथे आओर गेलै यएह सब छै अच्छेसँ अच्छे आओरर कथी कहल जेतै हमसब बाबा धाम तकले तीर्थ गइली कइली छी